हाँ हम नुस्खों का ठीक से पालन करते हैं यह चाहे हमारा स्वाद हो या दूसरों का स्वाद हो तो मैं इसका नुस्खे का ठीक से पालन करती हूँ चाहे कोई सी भी सब्जी बना रही हूँ मुझे मेरे स्वाद का और दूसरों के स्वाद का दोनों के ही स्वाद का ठीक से पालन करती हूँ क्योंकि खाने वाला जो सामग्री है वह मैं भी खाऊंगी या सामने वाला भी खाएगा तो हम दोनों के ही सभी के हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ अगर कोई नमक खाता है नमक ज़्यादा खाता है तो वह ऊपर से डाल सकता हैं या कम खाता है तो मैं कम कम नमक की सब्जी निकाल देती हूँ उसके बाद सभी उसके अंदर नमक डाल मिला देती हूँ ऐसी कई सब्जियां होती हैं जिसके अंदर कोई जैसे कम घी का या कम तेल का या कम मिर्च मसाले का खाना खाते हैं तो और कम उसमें कम मसाला भी होना चाहिए या कोई कम खाता है तो उस हिसाब से फिर मैं सब्जियां निकाल देती हूँ कोई ज़्यादा खाने वाला होगा तो कम खाने वाले की सब्जी निकाल के या मसाला खा निकाल के मैं फिर बाकी सब्जियों में इस तरह से ज़्यादा मसाला डाल देती हूँ तो मैं सभी लोगों के पसंद का ध्यान रखती हूँ